क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इस लिए इस में खेती का विशेष महत्व है लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान किसानों द्वारा जो चुनौतियाँ सामने आती हैं उस में आर्थिक सहायता सब से प्रमुख है क्योंकि यूं तो किसानों के पास इतना पैसा उपलब्ध होता है जो वो नई से नए बीज या नई कोई तकनीक ईजाद कर सके और बाक़ी फिर मौसम जो है मौसम भी अनावश्यक तौर से बदल जाता है कभी कभी इस बदलाव के कारण किसानों को बहुत बुरी तरह झेलना पड़ता है और हमारे भारत में तकनीकी सहायता का पूर्णत अभाव है जिससे किसानों को प्रशिक्षण नहीं मिल पता और किसान नई खेती के तरीक़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं इस लिए छोटे किसानों को प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए